औ ओ अ पिकनिक जाहैनोसै बाल गोदान बोसोराव ज'नो बुरै पार्टि माबायाव दैलामारियाव जाहैनोसै दैलामारियावहाय खोनाबाय अमा लांनोसै दाउ लकेल ओमफ्राय जोंनि खाथियावनो माबाबो दंखायो बे दाउ बयलारा बेखौबो लांनोसै ना लांनोसै हजों संहैनोसै दैलामारायाव दैलामारायाव संनानै जाब्ला साबसिन जायोहाय इन्थारेस्ट मोनो बुरै फार्टिजों बुरै पार्टि ज' थांनोसै बाल बुरैफोर गोजा ओइ मोसागोन दे मेल्ला दंथारो नोगोद मोसाग्राखा गोदोनि जों औ गारि लांनोसै गारि भारा औ दे एसे फुर्टि खालामहैनांगौहाय औ दे गारिखौ बिदिनो रायज्लायखानांगौ भाराखौ मोनानासो फैनायनि मोना मोना औ थांखायो दंखायो खाथि खाथियावनो हा खाथियावनो दङहाय अट'फोरखौ लांनोसै दस बार'जन गाखो जागोनखोमा गंसेयाव मानसि गाखोनोसै गंसेथ' बासोनफोर लांनांगोन ना ओंखाम ओंख्रि संग्रा बन आरि जाग्रा लोंग्रा बेदर बायदिसिना दालि दुलि लांनांगोन

बायहैनोसै आलु दालि ओमफ्राय टमेट' साम्ब्राम थाव मस्ला मस्लि देलायनायाथ' ओइ दाबुंसै देलायनायखौ नोगोद देलायनानै थांनोसै बाल बुरैब्लाबो बुरैब्लाबो देलायनानै थांनोसै देलायनांगौ आजिखालि फुर्टि थानांगौ बुरैब्लाबो औ देह बिदि जाबाय होनबालाय देह